बाइक हलाईंदे समय मां हिकिड़ो अलॻि ई महसूसु कंदो आहियां हुन जी स्पीड हुन में जेको मूंखे महसूस थींदी आहे उन जी हैवा ऐं हुन सां गॾु जेको बाइक राइड करण जो एक्सपीरियंस जेको हूंदो आहे जेके पाण तज़ुर्बो बि चई सघो था हुन में ॿियो जेको एड्रेलिन रश चइजे उहो मिलंदो आहे बाइक राइडिंग में जेको सुकून मिलंदो आहे राइड करण खां पोइ जेको बाइक सां गॾु हिकु अलॻि ई लगाव थींदो आहे उहो सभ मां महसूसु कंदो आहियां बाइकिंग जे दौरान